ہیلو گڈ ایوننگ میری میں آصف بات کر رہا ہوں میری بات لائبریرین سے ہو رہی ہے سر سر میرے کو ایک بک چاہیے تھی ایڈ ونچری میں میگا سٹی بائے سیمبلر کے نام سے بک تھی آپ کے لائبریری میں ہوگی اچھا تو آپ کے یہاں ہوگی نہیں ہوگی تو میں کل آؤں گا آپ اِس کو نکلوا سکتے ابھی اگر آپ ہو سکے تو اور

نہیں نہیں کارڈ تو نہیں ہے میرے پاس ابھی بٹ میرے کسی دوست نے بتایا تھا کہ اگر آپ کو ایمرجنسی ہے تو وہاں جائیے آپ کو وہاں بک بک مِل جائے گی وہ ایشو ہو نے کے بعد ہینڈ ٹو ہینڈ بک مِل جائے گی نہ سر اوکے اوکے شُکریہ سر میں کل آتا ہوں ری ایشو کرانی پڑے گی ٹھیک ہے سر چلیے میں دیکھتا ہوں یس سر چلیے ٹھیک ہے اوکے شُکریہ سر